मुंहिंजो पैन कार्ड गुमु थी वियो आहे त मूंखे नओं ठाराहिणो आहे मां लाइट जो बिल ऐं पासपोर्ट साइज फ़ोटो इहो खणी आयो आहियां त तव्हां मूंखे घणा पैसा वठंदव जेतिरो जल्दी थी सघे मूंखे ठाराहे ॾिजो